हम आम तौर पर दोपहर को जैसे दाल चावल हो गया अचार होता है हमारे दही ज़्यादा खाते हम लोग दोपहर के टाइम में और रात के खाने में जैसे कोई भी हरी सब्जी आप ले लीजिए पत्तेदार जैसे की भिंडी हो गई करेला हो गया कोई भी हरी सब्जी कह सकते हैं बैंगन हो गया और उसके साथ आप सलाद वगैरह ले सकते हैं तो ये आम तौर पर हम खाने में लेते हैं